जोंनि बर'फ्रा जोंनि बर'फोरखौहाय माने गुबुन जाथिफ्राबो बर'फोरखौहाय सोलोङो जोंनि बर'फोर रायलायनायखौनो बिसोरबो सोलोङो बिसोरनिखौ जोंबो सोलोङो हाथाइ बाथाइ थांनायावबो बिसिनि गासैबो रावफोरखौ सोलोंनांगौ जायो आरो जोंनि बर'फ्रा मानो बेबायदि गुबुन जाथिफोरनि भाषाखौबो सोलोंनांगौ आरो बिसोरबो जोंनि भाषाखौबो सोलोङो बिसोरो मानो जोंनि जेरावखि थाङा हाथाइ बाथाइ थांनाय समावबो बिसिनि रावखौबो रायलायनांगौ जायो बिसोरबो जोंनि रावखौ रायलायनांगौ जायो बेसोरो नाथाय जोंनि गासैबो बर' हारिनि मुंखौ रावखौ रायलायो बिसोरखौबो सिनायो बिसोरबो जोंखौ सिनायो बिसोरखौबो जोंबो सिनायो बिसिनि गासिबो रायलायनाय मानाय गासैबो जोंबो मिथियो हाथाइयाव बाथायाव थांनायावबो बेफोरखौ गासिबो सिनायलायनाय जायो बिसोरनि दिनै बिसोरखौबो बर' हारिनि गासिबो भाषाफोरखौ रायलायो आरो बिसिनि रावफोरखौबो जोंबो रायलायो आरो मोनथिनो मोनो बिसोरबो सिनायो बिसिनि रायलायनाय मानाय गासिखौबो जोङो सिनायलायो हाथाइ बाथाइ गासिबावबो